यू पी में मीडिया जो ॾाढो ई महत्वपूर्ण स्थान आहे ऐं मीडिया जी वजह सां ई पूरे राज्य में तरक़ी थी रही आहे मीडिया जे बग़ैर त अॼुकल्ह को बि शइ संभव न आहे जीअं त मीडिया जे करे असांखे पूरी दुनिया जी ॼाण मिले थी पई मीडिया जे ज़रिए असांखे नयां नयां नौकिरियुनि जा अवसर ख़बरु पवनि था ऐं अॼुकल्ह त मीडिया में इलाही विकल्प अची चुकिया आहिनि उन्हनि जा इलाही ब्रांचिस थी चुकियूं आहिनि उन्हनि जा मीडिया में असांखे जीअं त नयों पहिरों समाचार पत्र हलंदा हुआ ऐं टीवीअ ते समाचार ॾिसंदा हुआ ऐं घर में अख़बारियूं ईंदियूं हुयूं पर अॼुकल्ह मोबाइलियुनि जे ज़रिए सोशल मीडिया जो ज़मानो अची वियो आहे त अॼुकल्ह नंढा वॾा ॿार बि मीडिया जे ज़रिए दुनिया जी ॼाण था सम्झी सघनि ऐं विदेशनि में रहणु वारे माण्हुनि जी बि खोज ख़बरु असांखे मिली थी वञे त मीडिया जो त ॾाढो ई वॾो असांजे उत्तर प्रदेश में रोल आहे उत्तर प्रदेश छा पूरे ई दुनिया जहान में मीडिया जो ॾाढो वॾो रोल आहे ऐं उत्तर प्रदेश जी अगरि मां ॻाल्हि कयां त उत्तर प्रदेश में नंढा नंढा ज़िला आहिनि जिते मीडिया जे अचण सां सभिनीनि खे ॼाण मिले थी पई